मैथिली भाषासँ ई ठेठी भाषा बहुत अलग छै ओ हुनकर सभके भा बोलीमे नरमता छै आ हिनका सभके बोलीमे कड़ापन छनि तऽ कड़ापन लए कऽ लोककेँ दिक्कत होइ छै आ ओ जेना बोलै छथिन तऽ हुनकर भाषा संस्कृति भाषा बढ़िआँ छनि ओहि लिए मैथिली भाषा इहो जोड़ल छै मिथिलाञ्चल इहो कहलाइ छै लेकिन हुनका भाषासँ ई भाषा अलग छै एहि भाषामे हुनकर भाषा बेसी बढ़िआँ छै आ हियाँके भाषा जे छै ई मिथिलाञ्चलमे बोलीमे कड़ापन छै ओहि लए कऽ हुनकर भाषा नरम छै जेना ककरो कोनो बात ग बोलबो करथिन तऽ हुनकर बढ़िएँ स् सन लागतै खरबको भाषा आ हियुँका लोक बढ़िओँ भाषा बोलै छै तऽ सभके करूपन लागै छै कि जे ओ भाषा केना बोललखिन तऽ हिनकर सभके भाषा अलग छनि हुनकर भाषा अलग छनि इएह भेलनि हुनकर मिथिलाञ्चल